दानि दिनाव आबादारि मावनायानो गोनांथि जाय सुबुंफोरा आबाद मावो आबादारि बिसोरनि थाखाय मोजां आबादनि बादैब्लाबो दानि दिनाव गोबां मानसिफ्रा आबाद खालामो आबाद खालामबाबो सोरहाबा गाव पारसनेलि गोबां गायग्रा हा दङ बागान बारि दङ गय बारि दङ बिसोर सुबुंफ्रा बिफोरखौ फान्नानै बिजिनेस खालामो बिजिनेसनिफ्राय आरो देरसिन खालामनो थाखाय बिसोरो नाजायो एगजामपोल आंहा गायग्रा हा फनसास बिघा दङ बे फनसास बिघा हाखौ आङो जुदि इउटिलाइस मोजाङै खालामोब्ला आं बेयाव बेसेबां मन माइ मोनगोन आरो माइ मोननानै बे माइखौ फानोब्ला आंहा बेसेबां प्रफिट जागोन बेखौ आङो गायनायनि सिगां हिसाब खालामनांगोन माइखौ मोनबाय मोननानै आं फान्नांगोन फान्नानै आं बेसेबां प्रफिट लाबोदों खिन्थु बिनि सिगाङाव सान्नानै लानांगोन आं बे बाजि बिघा हाखौ गायोब्ला आंहा बेयाव बिसिबां खरस जागोन ट्रेक्टरनि खरस हाल एवनायनि खरस रुवानिनि खरस माइ गायनायनि खरस खोथिया फोनायनि खरस लेबारनि खरस हाजिरानि खरस आरो आलि खोनाय आलि दाननाय दै नायनाय बिफोरनि गासै खरसखौ आंनो हिसाबै लानांगोन हिसाब लानानै आङो बेसेबां इनभेस्ट खालामनो हागोन बेसेबां खरसा खालामनो हागोन आरो आंहा बेसेबां लाब थागोन बेसेबां प्रफिट थागोन बेफोरखौ आङो सान्नानैसो हिसाब खालामो दानि दिनाव मानसिफ्रा आगोलनि बायदि नंलिया दानि दिनाव गासैबो गावनि हिसाब एकाउन्टजोंसो सोलिजोबनाय हाजिरायाव बेसेबां हरगोन खोथिया फोनायाव बेसेबां हरगोन गायनायाव बेसेबां हरगोन हालेवनायाव बेसेबां हरगोन रोगानायाव बेसेबां हरगोन हानायान बेसेबां हरगोन नानायाव बेसेबां हरगोन आरो आंनि आखायाव बेसेबां प्रफिटआ थागोन बेखौनो दानि दिनाव नायनानै मानसिफोरा आबाद मावो खिन्थु आगोलनि दिनाव आबाद मावनायदों दानि दिनाव आबाद मावदों इसेबो मिलायला आगोलनि दिनाव जोंहा आबाद मावोब्ला जोङो मोसौ मैसा बेफोरखौल'सो बाहायनाय जायोमोन हाल एवोमोन खिन्थु दानि दिनाव मोसौ मैसाखौ हाल एवनायाव गोबां जायगायावनो नुलिया दानि दिनाव ट्रेक्टरखौल'सो बाहायनाय जायो ट्रेक्टरदों हाल एवो ट्रेक्टरजोंनो सोब खामानिखौ दानि मेशिनजोंनो खामानिखौ मावजोबनाय जायो आगोलनि दिनाव जोंनि आबै आबौनि दिनाव बैबायदि ट्रेक्टरफोरा गैयामोन मोसौ मैसो हाल एवनानैल'सो गायनाय फुनायफोरा जायोमोन आरो आगोलनि दिनाव जों आबाद मावखांनानै मोननाय फिथाइखौ हाथाइ सहराव जुदि फानोब्ला बाजारफोराव फानोब्ला बिनि बिथनआ गोबां खममोन महनसेआव देरस' दुइस' थिनस' हाइसआवनो थाङोमोन साराइ थिनस' नाथाय दानि दिनाव बे मावनानै मोननाय आबाद फिथाइफोरखौ जोङो हाथाइ बजाराव फानोब्ला ओइथ हानड्रेड ओइथ हानड्रेडनिबो डाइनजि डाइनजौ रां खिन्थु डाइनजौ रांनिख्रुइ बारासिनबो जायो दानि दिनाव आगोलनिजों दानि दिनजों मिलायला आगोलनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव माइ गायनाया दुब्लिफोराव इजि प्रसेस नङाब्लाबो दुब्लियाव हाल एवनानै गायना दोनब्लानो आबादआ मोजां जायोमोन बेयावहाय जेबो हासारनि जेबोखौनो नाङामोन गायना दोनब्लानो माइ दैखौ होह प्रफिटखौ गोबां मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जों आबाद खालामोब्ला हासार बाहायाब्ला अरगानिक हासारफोरखौ बाहायाब्ला केमिकेल्स बाहायाब्ला गावनि मोननांगौ फिथाइखौ मोननाया गोबां खहा खहा मेनि मोनगोन बियो साफिसियेन्ट नङा इसेल' मोनगोन जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव गायना दोनोब्लानो बिखौ गोबां मोनोमोन दानि दिनाव बेबायदि गायोब्ला आगोलनि बायदि गायोब्ला जोङो फिथाइखौ मोननाया इसे खम आरो आगोलनि दिनाव सोरखारफ्रा जों आबादारिफोरनो खेथिय'गफोरनो बेबायदि फाइनान्सनि हेल्प होनाया गैयामोन सोरनिबा लन नांगौ लन होनाय बेफोर प्रसेसखौ आं खोनाफेराखैमोन नाथाय दानि दिनाव सोरखारफ्रा जायफ्रानोखि आबादारि खेथियाव बिसोरनि थाखाय लन नांगौबा लन होगोन आरो हेल्प खालामगोन अरगानिक हासारखौ एग्रिकालसार एग्रिकालसारनि जुगिदे होह बेफोरखौ मोननो हायो सिजोनावहाय एग्रिकालसारावहाय बेसरनि समाव बेसर होगोन आलुनि समाव आलु हरगोन बेबायनो गायनायनि बिथोनफोरखौ केपिटेलफोरखौ एग्रिकालसारनिफ्रायनो राननानै होयोमोन खिन्थु दानि दिनाव बिफोर राननाया गोबां जाबाय आगोलनि दिनाव खममोन दानि दिनाव गोबां आगोलनि दिनाव जायफ्रानोखि अफिसजों जुगाजुग थायो बिसोरल'सो मोनोमोन खिन्थु दानि दिनाव अफिसजों जुगाजुग जाया थायाब्लाबो मोननो मोननो हायो आरो जायफ्रानोखि अफिसाव थांबाय खोनाबाय लायबाय मोनबाय आगोलनिख्रुइ दानि दिनाव बेफोरखौ एग्रिकालसारआ गोबां हेल्प खालामो आरो दानि दिनाव नै आगोलनि दिनाव जायफ्रानोखि आबादारि सोरखारनिबादि एग्रिकालसारनि जुगिदि सरखारनियाव एप्लाइ खालामबा खेथिनि फैसाखौ मोना नाथाय दानि दिनाव जायफ्रानोखि खेथिय'ग मानसि बे खेथि मावग्राफ्रा एप्लाइ खालामबानो सरखारनिफ्राय मान्थलिआवहाय नै रोजा गावनि आकाउन्टआवहाय फैसा मोननो हायो नाथाय गासै सुबुंफ्राबो बिबायदि माबाखौ सुबिदाखौ मोनाखै आंबो एफ्लाइ खालामदोंमोन नाथाय आंनिखौ गेजेर ससेयावनो दाननानै होबाय दा आङो बेफोर खेथिनि फैसाखौ मोननो हायाखै एप्लाइ खालामदों एप्लाइ खालामबाबो जोंनि एग्रिकालसारनि अफिसार ग्रामसेफारानो लाखिनानै दोनबाय आं गुबुननोबो होनो हानाय नंला नोंनोबो होनो हानाय नंला जि खागज थायो बे आंनि आखायावनो आं दोनजोबगोन होननानै बिथाङा आंखौ राय होबाय थिग बेबायदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा जायफ्रानोखि खेथि मावो खेथि मावग्राफ्राल' नङा एग्रिकालसारनि जुगेदि जायफ्रानोखि दुब्लियाव ओंखारनानै खामानि मावो बिफोरबायदि सुबुङानो एग्रिकालसारनि जुगेदि एप्लाइ खालामनो हागोन सरखारनियाव आबादनि थाखाय खेथिनि थाखाय अब्ला बिसोरहा मान्थलिआवहाय फैसा हाबगोन बे फैसा हाबोबा आबाद मावनो थाखाय बिसिनि थाखाय गोबां सुबिदा गभमेन्टफोरा सरकारफोरा बै सुबिदाखौ दानि दिनावसो दोहों आगोल जों जेब्लानोखि उन्दैमोन जोंनि आबै आबौ बै दिनाव आबाद मावबोनाय बिसोर सुबुंफोरा दानि दिननि सुबिदाफोरखौ मोनासै मानो बै दिनाव सरकारनियाव एप्लाइ होबानो मासाव नै रोजा रां हाबोमोन नैरोजां रां मोनोमोन नाथाय बिफोरबायदि सुबिदाखौ बिसोर मोनबोआसै मानोना बैबायदि सुबिदायानो गैयामोन नाथाय दानि दिनाव सरकारा बेफोबायदि सुबिदाखौ होबाय जाय सुबुंफ्रा खेथि मावो आबादारि मावो बिसोरो एप्लाइ खालामबानो बे नैरोजा रांखौ मोननो हायो नाथाय बिनि गेजेरावबो गोबां बेले बेजे दङ खायसे मोनगोन खायसे मोना खायसेआ खहा जागोन खायसेआ लाब जागोन बोरैहाय जाय सुबुंफोरा एप्लाइ खालामबाय मोनबाय बिसिनि थाखाय प्रफिटेबोल जाय सुबुंफोरा एप्लाइ खालामनाबाबो रिजेक्ट खालामजाबाय बिसिनि थाखाय लस ग्रेट लस अब्ला बिफोरबायदिखो एग्रिकालसारनिफ्राय फैनानै इन्सपेकसन खालामनांगौ नायगिदिं फैनांगौ एग्रिकालसारफोरा अफिसारखौ बासिना होबाय अफिसारफोरा नायगिदिंफैनांगौ नायगिदिंफैनानै इनकुयेरि खालामनांगौ जेन बे सुबुङा आबाद मावो ना मावा जुदि आबाद मावोबा अके मोनथाइया बेहा दं बेखौ मोन्नांगौ नाथाय एग्रिकालसार अफिसफ्रा अफिसारफ्रा फैयोब्ला सोरबा नख'रसे बा सोरबा गामियाव नख'रसेआवल' हाबबाय बिनिफ्राय बे नख'रनिफ्राय रिपर्टखौ लांनानै इयेस न' बेयावनो लिरजोब्बाय बेयावनो ए टु जेट फोजोबना दोनबाय बेवहा नंगौवा मोनबाय नङैआ मोनला बेबायदि जानानै मानसिफ्रा गोबां असुबिदायाव गोग्लैयो जायफ्रानोखि आबादारि बिसोरहा बिफोर नैरोजा रांखो मोनोब्ला बिसोरनि गायनाय फुनायनि थाखाय गोबां हेल्पफुल आरो जायफ्रा धोनि मानसि बिसोरबो खेथि मावो बिसोरा बाजि बिघा ब्रैजि बिघा थामजि बिघा नैजि बिघा गायग्रा हा दङ बिसोरबो एप्लाइ खालामजागोन सरकारनि बियो होनाय मोनसे बान्था बिसोरबोथ' आबाद मावो बिसोरबो मोनांगोन आंनि अपिनियन दिस एस माइ अपिनियन बेयो जाबाय आंनि अपिनियन बिसोर सुबुंफोरा मोन्नांगौ बिसोरनि बिसि फिसाइ जायफ्रानोखि आबाद मावो बिसोर सुबुंफोराबो मोननांगोन नङाब्ला गुबुना मोनो गुबुना मोना अब्ला साननो गोनां बेसेबां असुबिदा जायो दा नै एग्जामपोल आं गावनो एप्लाइ होबाय आंहा सान इयार्स मोनबाय बिनि उनाव काट अफ जाबाय काट अफ जाबा बेसेबां ग्रेट लस दा आं गावनि खेथि खालामनायाव आबाद मावनायाव बे नैरोजा रांखौ मोनोब्ला एसे हेल्प जागौमोन नाथाय नैरोजा रां मोनियाव बेसेबां असुबिदा बेयो सारप्लासआव गोलैबाय आं मावदोंमोन नाथाय गेजेर ससेयावनो बिखौ काट अफ खालामना होबाय दानजाबाय जाबाय दे ग्रेट लस सोरनि थाखाय जायफ्रानोखि आबादारि बिसोरनि थाखाय ग्रेट लस गभमेन्टआ सरकारा आबादारिफोरनो खेथिय'गफोरनो बिफोरखौ हेल्प खालामदों नाथाय हेल्प खालामसेयावबो बिनि गेजेराव गोबां असुबिदायाव बेबादिखौ काट अफ खालामजाबाय काट अफ खालामजायोब्ला बैबायदि सुबुङा बेसेबां लस ग्रेट लस जागोन बेनिखायनो बे फाइनानसियेल हेल्प मोननाय सुबुंफोरा आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोननो थाखाय नाजानांगौ जायफ्रानाखि थामजि बिघा नैजि बिघा ब्रैजि बिघा गायग्रा हा दङ गाइयो लेभारफोरखौ लानानै मावो बिसोरहा गभमेन्टनिफ्राय हेल्प मोनबाबो जेबो लस जाया बिसोरो मोननांगौ बिसोरो आरो एप्लाइ खालामो बे थामजि बिघा ब्रैजि बिघा बाजि बिघा हाखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बेफोरबायदि आबादारिफोरा गभार्नमेन्टयाव ट्रेक्टर एप्लाइ होयो ट्रेक्टर एप्लाइ होनानै ट्रेक्टरनि सुबिदा आरो बिनि बादै दै बोखांनो थाखाय सिल' पाइप सिल' बेफोरखौ बियो गभमेन्टआ आरो गभमेन्टफोरा बिफोरखौ होयोब्ला बिसोर आबादारिनि थाखाय गोबां सुबिदायाव हेल्प जायो अब्ला बै सुबुंफोरा बे बाजि बिघा ब्रैजि बिघा थामजि बिघा नैजि बिघा गायग्रा हाखौ गायनो थाखाय दैनि जेबो खहा जाया दैखौ बिसोरो सिल' पाइपजों बोखांनानै आबाद मावनो हायो दानि दिनाव बेबायदि सिल' पाइप होनायाबो जायगा जायगा दङ जायगा जायगा गैया बोरि हाखौ गायनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय दानि सिजोन सफैबाय जाय सुबुंफोरा आबादारि आबाद मावो खायसे खायसे दहलायाव खायसे खायसे बोरियाव बर' माइ गाइयो बर' आबाद खालामो बे ब'र माइ बर' माइखौ गायनो थाखाय आबाद खालामनो थाखाय बेवहाय दैनि थाखाय गोबां खहा जायो बे दैनि थाखाय बे सिल' पाइपनि जुगिदे दैखौ होनाय जायो आंबो लादोंमोन सिल' पाइप खिन्थु अखानि दैदों गायनाय जायो जाम्फै दङ जाम्फै थाब्लाबो दैआ टाइमलि सौफैया गासैनोबो नांगौ जानायखाय गायजोबनो थाखाय खायसे खायसे दुब्लिखौ हाजोबा ओरैनो रान्नानै थायो बेनिखायनो गभमेन्टआ जेरै हेल्प खालामदों सोरनोबा सोरनोबा जायनो नांगौ सोरनोबा ट्रेक्टर गिदिर होदों ट्रेक्टर गिदिर हायैया पावार टिलार फिसा ट्रेक्टर लादों आरो बेजों लोगोसे दै बोखांनो थाखाय सिल' पाइप होदों आरो खायसे खायसे बारिखै आबाद मावनो थाखाय आबाद खालामनो थाखाय फिसा फिसा ट्रेक्टफोरखौबो एग्रिकालसारनि जुगेदे एप्लाइ खालामनानै लाबोदों लाबोनानै बिसोरबायदि खेथिय'गफोरा आबादारिफोरा आबाद मावदों अब्ला बिसोरबायदिया गाव खावखौनो मेनटेन खालामनो थाखाय फाइनान्साव खायसे खायसेआ खहा जायो बेवहायनो खायसे खायसेहा खहा जानायल' नङा खायसे खायसे गावखौनो मेनटेन खालामनो गोनां जायो जायफ्रानोखि गोबां बिघा गायग्रा हा गायो बिसोरा गभमेन्टनिफ्राय हेल्प लानो गोनां जायो बोरैहाय एप्लाइ खालामनो गोनां जायो सोरबा लन लानो गोनां जायो लननि बादै बिखौ एवनो थाखाय ट्रेक्टर पावार टिलार बेबायदिनो जि सुबिदा हायो बेबायदि सुबिदा बायदिहै लानानै आबादारिफोरा आबादखौ मावनो हायो आरो बिसोरो गाव गावनि नांगौ मोननांगौ फिथाइफोरखौ मोनो आरो अब्ला बैबायदि सुबुंफोरा गावखौनो गोगोम खालामनो हागोन इन फिउसार बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोब्बाय